छा तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा की मूंखे मोबाइल जो रिचार्ज कराइणो आहे सॼे साल जो त मां अॻिए भेरे रिचार्ज करायो हो कॾहिं ख़तम थींदो हुन में केतिरो इंटरनेट बाक़ी आहे केतिरा ॾींहं बाक़ी आहिनि त पोइ मां ॿियों रिचार्ज कराए सघां सॼे साल जो त हुन जे बारे में मूंखे जानकारी खपंदी हुई ॼाण करणी हुई त तां मूंखे ॼाणु कंदव